जोंफोरो बाथौ धोरोमखौ फालियो फालिनानै नै दिनै साथि बुन्थि लगायनानै आफा बोराय बाथौखौ माबानानै आरज गाबनानै खुलुमो र' जोङो बाथौआव साथि बुन्थि लगायनानै बाथौ माबानानै गुग्रुब खुलुमो जोङो माबाखौ बाथौखौ बाथौ धोरोमखौ जोङो मानि थाखाय लादों फालिनो होन्नानैसो बोराय बाथौखौ फालिनो होन्नानैसो बाथौ धोरोमखौ जों बेरा दुमनानै माबा दुमनानै दौरि एरि लेंना लाबोनानै बाथौ धोरोमखौ माबायो धोरोम न'खराव बाथौ नङाबा नङा ना बाथौ माबानानै धोरोमखौ जों फालियो